हम जब गाछ लगाबए छिए तऽ हमरा कभी कभार जब बाहर जाएके मौका मिलैत छै तऽ ओ गाछके देखैके लिए हम अपन पड़ोसीके दए छिऐ जेकि अच्छा सुविधासँ देखरेख करैत छै